हैलो हां जी

हां जी हां जी नेईं लैने की नेईं लैने हां जी हां जी हां जी माल ठीक होग ता मैंह्गा बी चलदा हां जी कोई नी हां जी हां जी कोई नी मतलब तुसें हून मी सनाओ किस स्हाब कन्नै देने मतलब हून बाग देना जां अद्धा अद्धा बाग देना जां पूरा देना पिछली किन्ने न होई साढ़ी गल्ल क्लीयर हां जी नेईं ओह् ते ऐ गै मैह्नत ते होंदी गै हां जी हां ठीक ओह् ऐ हां हां हां जी चलो तुस बोलो आपने मुहां दा फ्ही में सनानां

हां कोई नी गड्डियां अपनियां गै होनियां हां जी हां बाग ते सेही ऐ हां हां जी हां हां ओह् गल्ल ते स्हेई ऐ थुआढ़ी